हमारे क्षेत्र में जो मछली पकड़ने से संबंधित जो कुछ पर्यावरणीय है या संरक्षण संबंधी मुद्दे हैं वो काफ़ी हैं और वो काफ़ी चिंताजनक हैं हमारे जो हमारे जो कुछ ही वर्षों में जल प्रदूषण हुआ है उसके बदलाव के कारण जो हमारे ये जो नदी नाला अब हैं उनमें तालाब हैं उनमें हैं मछलियाँ जो पलती नहीं हैं बिल्कुल भी उनसे बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है जो जो दूषित जल है उसके कारण जो हमारी मछलियाँ हैं काफ़ी मर जाती हैं इससे हमें हमारे जो जीवन है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है जल भी अशुद्ध हो जाता है इस वजह से हमारी मछलियों को वो उनमें बढ़ावा नहीं मिलता है इस वजह से काफ़ी चिंताजनक ये स्थिति है आज कल जो जल प्रदूषण हो रहा है इसलिए इसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए